नमस्ते भैया हमें दस सिलेंडर चाहिए हमारे घर पर पूजा है बारिश की वजह से सब भीग गई है सर आप कब तक डिलेवर कर देंगे दस सिलेंडर चाहिए

बुकिंग पर देंगे कि ऐसे ही सिलेंडर के बदले सिलेंडर देंगे आज शाम को मुझे चाहिए अर्जेंटली जी हाँ पैसा कितना लगेगा ग्यारह हज़ार कुछ कम नहीं होगा और आप कब तक शाम तक पहुँचा देंगे हमारे घर पर एक भंडारा है दस सिलेंडर जल्दी और चाहिए जी लाइट की व्यवस्था हो चुका है सबकुछ सबकुछ सजावट वजावट हो चुकी है सिलेंडर की कमी हो गई है जी हाँ चूल्हा भी चाहिए दस बारह चूल्हा लगेगा खाना बनाने में वहीं दस बारह चूल्हा लगेगा और गैस सिलेंडर और भी लगेगा तो कल मँगवा देंगे ठीक है सर पैसे की टेन्सन मत लीजिए सर आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा आप डिलेवरी कर कर दीजिए आपको तुरंत पैसा दिया जाएगा जी हाँ हाँ तो दोनों बराबर कर दीजिए अच्छा ठीक है सर आपको फ़ोनपे कर दे रहे हैं